जोङो ओंखाम गोरलैआव जोङो आफानो फार्सटावनो बिस्रां बुस्रां दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै जोङो आफानि थानाव गय जरा फाथै जरा बावबाय आलारि बाथि सावबाय आरो जोङो दाउज्ला गोजा हाबाय आफानि नामाव बेनिफाय ओंखाम गोरलैनि आइ आफाफोरखौ गासिनावबो दाउ होबाय आरो बिमा लोखिनाव माबा होबाय दाउदै आरो आफा संराजानावबो दाउज्ला थायगिर आरो बिमा आयलोंनियाव होबाय माबा दाउ दाउजो माबा फाख्रि गुफुरहां गोजाहां फाख्रि होयो जों बिमा आयलोंनो गासिबोआवनो ओंखाम गोरलैआव बावस्रांजोबो जों ओंखाम गोरलै होयो आरो जोंहा आरो बारियाव दङ माबा बिदिनो बाथ' बारियाव दङ जोंना बिस' हरि बिस' हरिआव जों मा होयो प्रसाद होयो बायदिसिना गोदै गोबाब नालेंखर एखदम गोदै गोबाब होजोबनानै गय फाथै होनानै फैसा थायनै होनानै जों बावो खुलुमो फारौ जरासे हायो जों बिमा बिस' हरिआव बेनिफ्राय बेफोरखौ बाथौखौ जोङो गासिबो फार्सटावनो जोङो निस्थार खालामनानै बाथौखौ गासिबो आय आफाखौ गासिबबो गाबख'जोबखांनानै जोंबो गावसोरनो जाहोखांनानै जोंबो ओंखाम गोरलै सङो आरो जोङो सङैनि सिगां अदाबावबो जोङो गय जरा फाथै जरा बावो आगर बाथि सावो बिनिफ्राय जेवारि सावो पहर होयो जोङो गोजों आलारि सावो जों जोङो बिनिफ्राय ओंखाम गोरलैखौ जों संबाय संनानै बिनिफ्राय जोङो अनद्ला ओंख्रि सङो अनद्लाजों ना गोथांजों नाथुर होनानै जोङो सङो बेनिफ्राय लाफा ओंख्रि लाफा ओंख्रिखौबो जोङो ओंख्रि गोबाब सङो माबाजों नाथुरजों खारै एसे होनानै बिदि जायो जों ओमफ्राय बेदरफोर थागोन बाहाय आलुफोरजों फाजा एवबाय बा ओरैनो फ्राइबो एवबाय बेबायदि थायो जोङो आय आफानो होखांबाथाय जों बेबायदि खालामजोबो जोङो आफा बोराय बाथौखौ जोङो बिराद मोजां मोनो आय आफा बोराय बाथौआ जोंनो न'खरफोरखौ बियो बिराद मोजां देभलप खालामो ओंखायनो जोङो आफा बोराय बाथौखौ जों नागारनो हाया जोंनिया धरम'आ जोंना बेनो गुबै मालायफ्रा गावबागाव धरभ' जों मालायनि धरम'खौबो जों मुगैनो थाङा जोंनि धरम'आ हले बिराद मोजां आरो आंनि मोननायाव आं दा आय आफाखौ जेब्लाबो सिबिनानैसो आं न'खरखौबो फोथांनो हादों न'खरखौबो फोजोंनो हादों बिनि थाखायनो आं जोबोद मोजां मोनो आरो ओंखायनो आं नागारनो हाया जासिगोन